माबोरै नै लै बिदिनो दंलाबायो आंबो औ बेनोथ' मा खालामनाय जायो ओरै थांहां ओरै फैहां गेजेरावनो दं अ नोंसोरना आंनिया डिग्री जोबबा मास्टार डिग्री खालामनायावथ' माब्लाबा माने जों गभर्नमेन्ट जब मोननो थाखायबो माने मास्टार डिग्रील' खालामनानै जाया ना माखासे आरो दस्रा दस्रा माबा थाबावनांगौ ना बेखौ मावखाङाबा जों गभर्नमेन्ट जबखौबो मोनजोबनो हाया नालाय बेखायनो बिदिनो बे दस्रा कर्सफोरखौनो लानानै दस्रा प्राइभेट जब एबा गभर्नमेन्ट जबफोरबो थायोना बेफोरखौ सोलोंनोसै सानबावदों आरो आं बिदिनो आइ टि आइ फोरावबो मेल्ला डिपार्टमेन्टनि दङ ना बेजोंनो काल्चारेल काल्चारनिबो दङ एग्रिकाल्सारनि दङ आरो बिदिनो इलेक्टिभनिबो दङ बिदिनो नों गोबां रोखोमनि सोलोंनो हायो आरोना कर्सफोरखौबो बिनि गेजेरजोंनो जेब्ला नोंनियाव कर्स लायोबा नों माखासे खामानिफोरा नोंनि थाखाय गोरलै जायो आरो बेखौ नों मावनानै जेनेबा नोंनि लाइफआव माखासे थोजासे नङाबाबो माखासे नांगौ बुस्तुफोरखौ मोननो हायो बेनिखायनो आं बेखौनो फिसा फिसौबाबो सोलोंनो साननानै दंमोन आरो

नोंसोरथ' मास्टार डिग्री खालामबा आरो बिदिनो बायदिसिना नेट सेट गासैबो पास खालामजोब्बावनांगोन ना बिनि उनावसो आरो बिनि उनाव औ औ

औ दानि दानि जुगावथ' नै गोरलैयै थाखा खामायनो हालाना मोनसे नङा मोनसे खामानि मावनानै जायाबा मोननायाथ' मोनला आजिकालि गोबां डिग्री गोनां स्टुडेन्टफोर दङ थेवबो माखासे साख्रिफोरखौनो मोनजोबनो थांला दानि जुगाव फरायबाबो ओरैनो गोदोसोना थानाय जायो माने बेखायनो गाव गावबागाव एसे एक्सट्रा कर्स खालामनानै मोनसे नङा मोनसे खामानि मावोबा साबसिन जायो आरो दाना

दे बिदिबा माब्लाबा लोगो मोनलायसिगोन